یہ جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں جیسے بکرا بکری تو ان کا جو ہمارے والد صاحب کو شروع سے شوق رہا ہے تو ہمارا جو طریقہ دیکھو یہ ہے ہمارے والد صاحب کا طریقہ یہ رہا ہے ہم جو دیکھتے ہوئے آئے ہیں کہ انہوں نے کبھی بکروں کو باندھا نہیں ہے مثلاً انہیں کھلا چھوڑا ہے کیونکہ رسی نہ باندھ کے ان کے سامنے جو ان کے کھانے پینے کے سامان ہیں وہ رکھ دیے ایسے اکھٹے لاکے رکھ دیے اور انہیں کبھی بھی باندھنے کی کوشش نہیں کری اور اس طریقے سے اپنا مالش کرنا ان کی یا انہیں نہلانا اپنے وقت پہ تو وہ جانور ہیں وہ ہل جاتے ہیں اور جب آدمی کھلا رہتا ہے تو صحت بھی اَچّھی پاتا ہے اور ہر طریقے سے پروان چڑھتا ہے اور جو ان کی نسل ہیں جیسے طوطا پری ہے پہاڑی ہے یہ نسل ہیں ان کی بکروں کی جو میں نے سنی ہیں کیونکہ ہمارے یہاں شروع سے ہی کئی سالوں سے بکرے پالے جاتے ہیں اور اب بھی لائے جاتے ہیں بکرے